थिग बेबायदिनो बर' रावाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जायजों जोङो जोंनि हारिमुखौ बेखेवसारहोनानै दिन्थिनो हायो दा बर' रावा रावनि सोदोबनि दाथाय बेनि रिंसारथिया गुबुन हारिनिख्रुइ एसेबाबो आलादा रोखोमनि जायनि थाखाय जों दिनै जोंनि हारिमुखौ जोंहाबो मोनसे राव दं हिसाबै गावनि आंगो राव दं हिसाबै जों दिनै गावखौ सिनायथि होनो हायो मानोखि मोनसे हारिया गावनि आंगो राव गैयाब्ला बे गावनि हारिखौ एबा गावनि हारिमुखौ गुबुननो फोरमायनानै होनो हानायाव माने गैया जाहैयो आरो बेखौ बेखेवनानै होनो हाया सिनायथि होनो हाया दा बर' रावा आथिखालाव बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे राव महरै गेवलांसार जानानै थाबाय गोदो गोदाय बर' रावखौ जोंहा लिरनायनि जे स्क्रिप्त आखर होनो जायखौ हांखो गैयामोन आथिखालाव जोंनि बर' रावनि हांखोआनो देब'नागिरि हांखोजों आजावनानै लादों दा बेजों जोङो दा लिरनानै गुबुननो जोङो बेखौ फोरमायथिनानै होनो हायो गुबुनफोराबो बेखौ फरायनो हायो दा बर' रावा आथिखालाव भारत हादरनि मोनसे लोगो राव हिसाबै गनायथि जाबाय जोंनि आसाम राज्योआव बेयो मा होनो अ सरकारि लोगो सरकारि राव हिसाबै बेखौ गनायथिबाय दा बर' रावा दा जोंनि भारत हादरनि दाइनथि फारिलाइयाव सोसननायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम दासिम बेयो गोबाङैनो गेवलांसारनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि रावा तिब्बत बार्मिस राव फोलेरनि मोनसे गाहाय दालाय राव गोदो गोदाय बर' रावखौ लिरनानै दोननो रोङैयाव लिरनायनि जोंना जे हांखो बे गैयैयाव गुबुनफोरा बेखौ मिथिनो मोनामोन दिनै दा जोंनि बर'नि रावखौ गुबुनफोराबो एसेब्लाबो सोलोंनानो एबा रायलायनो रोंनाय जाहैबाय मा बुंनो बर' रावनि जे सोदोबनि दाथाय बेनि रिंसारथि सोदोबनि जे बेखौ बाहायनायनि आदब गुबुन रावनिख्रुइ एसेबाबो जुदाखाय जोङो दिनै गावखौ सिनायसार जानाय माने बर'हाबो मोनसे राव दङ बेबो जोंनि हारिमुनि बाहागो जायजों जोङो जोंनि हारिमुखौ दिनै गोजौवाव लांनो हादों बेखौ जोङो गनायनानै लानां